नीव ड्रॉइंग कोता तेन्ना हांव पयली एक टॉपीक घेता जेचेर म्हाका ड्रॉइंग करूं इजी पडटा हांव ऑनलायन सावन मोस्टली रिफर कोत्ता आनी ड्रॉइंग्स मोस्टली फुलांची नाजाल्यार कार्टून्स फेस ड्रॉइंग्स केन्ना केन्ना कोत्ता आनी मुगे रिसंट ड्रॉइंग हांयें कार्टूनचेर केल्ली ऑनलायन म्हाका जायते इन्स्पिरेशन्स अशें मेळटा की दुसरे दुसऱ्या थिंग्सांचेर करपाक मेळटा जेश कोन प्लेसीस जाग्यार जेंचेर म्हाका ड्रॉइंग करूंक मेळटा आनी मातशें स्केचीस देखून आनी मागी पेंटींगूय करपाक इजी पडटा जेश कोन जागो गेल्यार तेका मिक्स कलर्स बीन जाय पडटाय आनी तितूंक मिक्स करून कलर दुसरो हाडपाक पडटा आनी नीव नीव शिकता ड्रॉइंग्स जेश कोन रंगोली एन ऑल तेंचे ड्रॉइंग्स करपाक मागी डुडल आर्ट

मुगे बुकार हाय तितूंतले मोस्टली ऑनलायन पूण इल्ले ऑफलायन फोटोज अेशकोन्न एनवायरमेंटान कितें दिसलें तेंचे ड्रॉइंग अशें कोरपाचें मागी इल्ले फूड ऑब्जेक्ट्स तेंचे ड्रॉइंग आपले फ्रेंडांचे आर्टवर्क बीन चोयल्यार आनी यू ट्यूबासान देखून म्हाका आयडिया मेळटाय आनी युट्यूबार म्हाका दुसरे दुसरे ड्रॉइंग्सांचेर कळटा जे म्हाका ट्राय करपाक मेळटा म्हाका शिकयता की कितकोन स्टार्ट आसपाक जाय ते ड्रॉइंग स्टाट कोत्ता तेन्ना हुंयचे हुंयचे मोस्टली आमी स्पेसिफाय करपाक शकताय त्या ड्रॉइंगान लायन खुंयसावन आनी जायते दुसरे दुसरें आर्टवर्क जें म्हाका शिकोयताय ऑनलायन म्हाका ड्रॉइंग बरें मेळटा इजी आसता जे म्हाका करपाकूय मेळटाय सो हांव न्यू न्यू शिकपाक शकता मागीर हार्ड इल्ले इल्ले करून हार्ड वसपाक शकता म्हगे ड्रॉइंग्सांचेर